سنٹرل دہلی ضلعے میں کافی سارے مقامی یا تعلیمی یا سیکھنے کے مواقع ہیں جیسے کہ دہلی ایجوکیشن سوسائٹی انڈین انجینئرننگ انسٹیٹیوشن اور آئی آئی ٹی دہلی اور انڈین ایگریکچر انویشن سوسائٹی یہ سارے دہلی میں ہی موجود ہیں اور سرکاری اسکول کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں اور وہاں کی پڑھائی وہاں کا ماحول کلئیننس کافی بہتر ہو گئی ہے پہلے سے اور اب وہ کافی پرائیوٹ اسکول کے لیول تک پہنچ رہے ہیں تو پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے جو سرکاری اسکولس کا ماحول ہے اور وہاں کے ٹیچنگ سسٹم ایجوکیشن سسٹم کافی بدل گیا ہے